बिहारमे सबकिछु व्यवसाय अच्छे छै चलय छै बेगूसरायमे लेनदेन खरीद बिक बहुत अच्छासँ चलय छै खाली बिहारमे एतने छै जे किछु देनलेन गरीबपर नहि कृपा होइ रहलय हन गरीबके घर मकान कहीं किछु नहि दए रहलखिन हन सरकार तनी कऽ सरकार एतना कृपा करथिन सब गरीब लोकके देखथिन गरीब लोकके सबके इन्दिरा आवास घर दुआरि सब किछु देलखिन हमरा सबके किछु नहि मिललय हँ बिहारमे एतने कष्ट छै जे कष्ट हमर घर मकान कहीं किछु नहि होइ रहलै हँ तब दिक्कत एतने छै जे बिहारमे बेगूसरायमे लेनदेन खरीद बिक खेती पथारी सबकिछु बढियें बढ़िआँ चलय छै एतना बात छै जे बेगूसराय बिहारमे गरीबके कोइ देखय नहि रहलखिन हन गरीबके किछु कए नहि रहलखिन हन गरीबके किछु करयके चाही देखयके चाही सब जहाँ जहाँ जकरा धन छै चीज छै पैसा छै ओकरा सब चीज दए रहलखिन हन आओर गरीबके किछु नहि दए रहलखिन हन किछु नहि कए रहलखिन हन तब आर की सब कहब एतना करियौ जे सब तनी गरीपर कृपा करियौ सब गरीबके देखियौ सुनियौ आओर जेकरा खेत पथार जथा पथा छै से तऽ सब मगनसँ जीयै छै गरीब लोकके तऽ कोइ उपाय नहि छै कमाइ छै तऽ खाइ छै नहि खाइ छै तऽ कमाइ छै तऽ घरमे बैठ कऽ रहय छै बरो बीमारी होइ छै तऽ ओकरा कोइ देखनहार नहि कोइ करजो पैञ्चा दैवला नहि तब सब घरमे केनाहू जी रहलय हँ तब सब मोदी सरकार जतना सुन्दर सबके दए रहलखिन हँ सबपर कृपा कए रहलखिन हँ जे सब किछु दए रहलखिन हँ मगर अपना बेगूसरायमे हमरा बेगूसरायमे कहीं किछु नहि कोइ कए रहलखिन हँ बेगूसरायमे एतना छै कि जहाँ धरि गरीबके दाबय छथिन आओर दै किछु नहि छथिन कोइ तब की कहय छियै